مجھے گانا گانے كا بہت شوق ہے اور یہ میرے ہابیز میں شمار ہوتا ہے گانا گانا مجھے گانا گانا اتنا پسند ہے كہ میں فنكشنس میں كالج كے اسٹیج پر اور كوچنگ میں اور بھی بہت سی جگہ میں گانا گاتی ہوں تاكہ میں ایک مشہور ہو سكوں گانے كی وجہ سے گانا گانا كا مجھے اتنی امنگ ہے اور میں اس امنگ سے گانا گاتی ہوں تاكہ لوگ میرے گانے كو پسند كریں میں ہندی گانا اور اردو گانا سارے طرح كے گانے گاتی ہوں اور بالی ووڈ سونگ ہالی ووڈ سونگ یہ سب گانے مجھے سنتی بھی ہوں میں اور میں پسند كرتی ہوں تاكہ میں گا سكوں انہیں گانوں كو میں یاد كرتی ہوں اور میں گانا گانے كی وجہ سے میں اپنے گلے كا بہت دھیان ركھتی ہوں تاكہ میرے گلے میں كوئی بات نہ ہو جس سے كہ میری آواز خراب ہو اور لوگ میرے گانے كو پسند نہ كریں اسی لیے میں اپنے گلے كا بہت دھیان ركھتی ہوں گرم پانی اٹھ كر صبح پیتی ہوں اور میں صبح صبح اٹھ كر ریاض كرتی ہوں تاكہ لوگ میرے گانے كو پسند كریں اور اسٹوڈیو میں جانے كا میرا بہت شوق ہے كہ میں وہاں جاكر گانا گاؤں اور وہاں پر لوگ مجھے پسند كریں میرے گانے كو پسند كریں